हमर प्रिय किताब हमर पहिले भी हम किताब हमर चाणक्य नीति है चाणक्य नीति बचपन से हमर प्रिय किताब है चाणक्य नीति आओर बता दू सिनेमाके तऽ हमरा बचपन से गदर सिनेमा हमरा बहुत ही पसन्द है प्रिय है गदर सिनेमा आ टी वी शो मे हमरा बालवीर सॉरी टी वी शो मे हमरा सी आइ डी जे टी वी शो एगो अबैत रहले अब त बन्द हो गेलै ओ हमरा बहुत ही जादा पसन्द है सी आइ डी तऽ ई हो गेलै किताब मे चाणक्य नीति सिनेमा मे हमरा हो गेलै गदर आ टी वी शो मे सी आइ डी पसंद है हमरा यही प्रिय है हमर